नारेंखलखौ एसे खसिनानै एवबाय एवनानै ग्रोब मायब्रा फिथाखौ माबा गुवार खालामबाय दै लगायनानै नानानै गुवार खालामनानै गेजेराव नारेंखलखौ होनानै लारु खालामो आरो बेयाव बेथिंनिफोरा होनो एनथाब फिथाखौ ममाबा ओरै जोंनि जोङा फाथियाव होनो हाफानिया बेयाव होनो एनथाब एनथाब फिथायावबो खायसे गुर मिथाइजों आवलिनानै हाफानिया खालामो जोंनि बेयाव आरो खायसे गोरानै खालामो बेखौबो हाफानिया फिथाइयावबो होनो नांगौ गाथा नारेंखलबो होजायो आरो बे सौरामथि फिथायावबो नारेंखल होजायो बेखौबो सावफेरनो मोनबाय हाफानियाखौबो सावबाय आरो आसि फिथा बेखौबो सावो हमनाय बेखौबो गाथा होबाय गाथायाव सिनि इसे होनानै गाथा देनायाव होबाय होनानै ग्रोबहै हमबाय गाथा माबा हमनाय फिथाख ओमफ्राय आरो आसि फिथायाबो जाहैबाय नारेंखलखौ खसिना लानानै ग्रोबहाय आखायजों दाबाय एमाव बायदि दानानै ग्रोब गेजेराव नारेंखलखौ होनानै एसे थननानै बेखौबो आसि फिथा जाहैबाय बेबो बेबायदिबो खालामफेरनो मोनबाय खालामगोनानो आरो दा मागोआव बिदिखौ ओमफ्राय जों गुबुन हारिनि जानाय लोंनायखौ जों मिथिया आं दासिमबो बेफोरखौ जाफेराबो आं मिथियाबो गथ'फोरा जायो जानायालाय दा बायनानै जेबो आं बेफोरबायदि बुस्थुखौ जाफेरनोबो मोनिखाय एख' जानो लुबैया आरो बेबायदि